انڈیا میں کرکٹ اور ہاکی مشہور کھیل ہیں جو پورے ہندوستان میں کھیلے جاتے ہیں کرکٹ میں سچن تندولکر یوراج سنگھ اور سوربھ گانگولی مہندر سنگھ دھونی وراٹ کوہلی یہ مشہور کھلاڑی ہیں اور اس کے علاوہ ہاکی کے مشہور کھلاڑی دھیان چند دھن راج پلے محمد شاہد بلبیر سنگھ محمد شاہد دھن راج وغیرہ ہیں